हलो केरि थो ॻाल्हाए जय झूलेलाल हा हा ॿुधायो मां पंजाब बैंक मां ॻाल्हायां थी हा त तव्हां कहिड़ो खातो खोलाइणु चाहींदव बचति खातो की करंट खातो त तव्हां बिज़निस मैन आहियो धंधो कंदा आहियो की घर में कुझु नंढी जॉब वॉब कंदा आहियो हा अच्छा ठीकु आहे ऐं तव्हांखे कहिड़े कम लाइ खोलाइणो आहे इहो खातो मतिलब की लंबी बचति करणी आहे की नंढी बचति करणी आहे हा त लंबी बचति लाइ असां वटि हिकु ॾाढी मस्तु स्कीम आहे फिक्स डिपोज़िट नाले जी जंहिंमें तव्हां खाली टे सालनि लाइ हिकु सुठी रक़म डिपोज़िट करे ऐं पोइ उन में सुठो अहिड़ो व्याजु दर पाइ सघंदव

पंजाहु हज़ार त ॾाढी सुठी रक़म आहे हिन ते तव्हां खे छह टका व्याजु मिली सघंदव जेका ॿी बैंकनि खां घणो ई वधारियो आहे ऐं जो तव्हां सतरि हज़ार भरंदव त तव्हां खे साढा छह टका व्याज़ु मिलंदो हा जेतिरो सुठो तव्हां ई रमक़ हूंदी एतिरो ई सुठो तव्हां खे व्याजु दर मिली सघंदो त उहो तव्हां अठ साल खां वधारे ताईं रखंदव त तव्हां जेतिरा पैसा रखिया हूंदव एतिरा ई तव्हां खे डबल थी मिलंदव हीअ असांजे बैंक जो हिकिड़ो रूल आहे हा एतिरो ई तव्हां जे लाइ सुठो आहे ऐं तव्हां बैंक जो में कॾी अची करे मां त ईअं ई चईंदमि जेतिरो ई थिए सुभाणे ई अची करे न जमा कराए वञो तव्हां जा कागर या ईअं की खातो खोलण लाइ तव्हां खे आधार कार्ड खपंदो पैन कार्ड खपंदो पोइ तव्हांजा फोटोज़ खपंदा पिगलेट तव्हां खे यादि हुजणी घुरिजे की तव्हां सरकारी ऑफिसनि में कीअं कई हुई हिते उहा ई हलंदव उहा त ख़्याल अथव नि इन जे लाइ ॿ सीटूं आहिनि जाते सरकारी ऑफिस अधार कार्ड जी आहे उते वञी आधार कार्ड अपडेट कराए अचो या त हिते सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक आहे उते बि आधार कार्ड अपडेट थींदो आहे त उते बि तव्हां हिकु बारु पहले जांच करे अचिजो ऐं पैन कार्ड तव्हांजो आधार कार्ड सां लिंक अथव नि हा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे न त अॻ्यां वञी उन में बि वांदा पवंदा इन सभिनिन खे हा त भले तव्हां इहो कराइ ऐं सुभाणे मंझंदि जो अचो साढी टी बजे हिकिड़ो आधार कार्ड हिकु पैन कार्ड पासपोर्ट फोटा ॿ हा बसि एतिरो त भरियो बाक़ी त हिते तव्हां फॉर्म त हिते ई था भरे सिघो न न उहो त हिते तव्हां अकाउंट खोलायो उन खां पोइ हाणे ॾिसो हिन खां पहिरां बि कंहिं बैंक में अकाउंट आहे छा अच्छा ठीकु आहे त पोइ त तव्हांखे सभु ख़बर ई हूंदव ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे सुभाणे मिलो जय झूलेलाल